हमरा जे छै से सभसँ प्रिय गाना हमरा लताजीके लगैत रहय हमरा हुनकासँ हमरा बड़ा लगाव रहय हुनकर जे छै से गाना हम बहुत सुनलियै आ बहुत अभिओ सुनै छियै हुनकर गाना आ हुनका गानामे इतना रस रहय जे की कहिअह गाना ओ जे भी गाबैत रहथिन ने सभ एकदम बढ़िआँ गाबैत रहथिन एकदम आ लताजी अइसन आवाज हमरा किनको नहि लगैत रहय जे लताजी लताजी रहथिन रहए आ हुनकर जतेक ने जे गाना छै जितना भी गाना हुनकर छै हम हुनकर सभ गाना सुनै छियै जखन शुरुआती गाना निकललनि रहय तऽ ओहो गाना हमे सुनै छियै आ हुनकर गाना हम विशेष कए कऽ सुनै छियै लताजीके आ लताजी हमरा सभसँ प्यारा हुनकर गाना लगै छै हुनकासँ एत् लगाव भी छै हुनका गानासँ आ मानि कऽ च् हुनकर गाना हम सुनिते रहै छियै हर हमेशा सुनै छियै आ हुनकर धुन हुनका साथमे जतेक भी छै धुन देलकै हन ओसभ जे छै से देलकै हन ओसभ सङ्गीतकार जे भी छथिन हुनकर सभ एकदम प्रिय छथिन सभ आ लताजीके गाना हमरा जे छै से खूब बढ़िआँ लगै छै आ बाँकी छै आ लताजीके गाना हम विशेष धियान रूपसँ सुनै छियै आ हुनकर गाना हमरा सुनयमे खूब प्रिय लगै छै कुल गाना हुनकर हम सुनै छियै हुनकर गाना हम दिन राति चौबीस घण्टामे बाँकी छै हम बारह घण्टा हुनकर गाना सुनै छियै आ हुनकर गाना सुनिते सुनयमे खूब मोन लगै छै आ बाँकी छै गाना जे छै से हुनकर इतना बढ़िआँ लगै छै ने हुनकासँ एतेक लगाव छै जे होइ जाइ छै आ हुनकर गाना सुनिते भी हमरा खूब बढ़िआँ लगै छै लताजीके बारेमे आ आरो छथिन किशोर कुमार भए गेलखिन हुनकरो गाना हमरा खूब बढ़िआँ लगै छै उदित नारायण भए गेलखिन हुनकरो गाना हमरा खूब बढ़िआँ लगै छै मोहम्मद रफी भए गेलखिन ई हुनकरो गाना यानि कि पुरनका जतेक कलाकार छथिन ने हुनकर गाना हमरा सुनयमे खूब बढ़िआँ लगै छै आ गाना सुनै छियै तऽ खूब हमरा बढ़िआँ लगै छै

आ सुनै छियै आ गाना जे सुनै छियै आ सिखबो करै छियै हमहूँ तनि गुनगुनबै छियै सीखै छियै गाना आ सुन सुनयमे खूब बढ़िआँ लगै छै